ख़ुदि जे बाग़ जी देखभाल कंदे वक़्तु तमामु तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे जीअं त आबहवा मिटी कीड़ा मकोड़ा वधीक पाणी या फिर घटि पाणी वक़्तु ऐं महिनत जॻहि मौसम जो बदिलिजण सिज जी रोशनी भंजर मिटी गिलैरी खरगोश वग़ैरह नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि आबहवा जॾहिं आबहवा सही न मिलंदी आहे वणनि खे त उहे ख़तम थी वेंदा आहिनि मिटीअ में बि अगरि हुन में खनिज लहण न हूंदा आहिनि त असांजा वण ख़राब थी वेंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त अहिड़ा कीड़ा मकोड़ा बि हूंदा आहिनि जेके हुन जी जड़ूनि खे खाई ख़तम करे छॾींदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं उन जूं पतियूं खाई पूरो करे छॾींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं वणनि खे वधीक पाणी ॾियण सां उहे ख़राब थी वेंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं घटि पाणी ॾियण सां बि ख़राब थी वेंदा आहिनि यानि की पाणी वधीक या घटि हुअण सां वण असांजा ख़राब थी वेंदा आहिनि सिज जी रोशनी बि ॾाढो कमु कंदी आहे जे सिज जी रोशनी ॾाढी तेजु आहे त असांजा वण जेके आहिनि से मुर्झाइजी वेंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त पीला बि थी वेंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं ख़राब बि थी वेंदा आहिनि जेके गिलैरी ऐं खरगोश थींदा आहिनि से बि असांजे वणनि खे ॾाढो नुकसान पहुचाईंदा आहिनि कॾहि कॾहि वणनि खे जॻहि बि सही न मिलंदी आहे जे हुननि जी जॻहि घटि हूंदी अथनि त ढंग सां वधी कोन सघंदा आहिनि उन्हनि जी जड़ुनि खे वधण में जॻहि न मिलंदी आहे ऐं उहे ख़राब थी वेंदा आहिनि कॾहिं कॾऐं वक़्तु ऐं महिनत बि नुक़सान कंदी आहे कॾहिं वक़्तु ते हुन जी देखभाल न करण सां वण असांजा ख़राब थींदा आहिनि ऐं महिनत जेका आहे असांजी ख़राब थी वेंदी आहे ऐं असांजा पेड़ पौधा ख़राब थी वेंदा आहिनि